बावैसो सिगां एम बग्रा जि बायनाया मोजाङानो बाहायनानै मोजां मोनदों गोलोम बोथोरनि थाखाय जोबोद मोजां पिअर कटनजों बानायनाय बेखायनो मोजां मोनदों